जैसे कि हियाँपर यऽ जैसे कि छठ आओर दीवालीके टाइम अबै छै तऽ थोड़ा थोड़ा ठण्डाके मौसम अबै छै तऽ ठण्डाके टाइममे होइ छै कि से आदमी किधर जेतै घरे बैठल रहै छै तऽ बहुत लोग हय से अपना ऊन कीन के ले अबै छै स्वेटर बिनै छै ई सब काम कर लै छै आओर स्वेटर उइटर बिनै छै ताकि कोइ पहिनके के अपना तऽ ओकर ठण्डा नहि लगतै आओर हमहीं सब अथी जैसे कि बैठल बैठल की करबै तऽ टोकरी होइ छै टोकरी गाँव घरमे जैसे टोकरी होइ छै एगो तऽ हमसब बाँसके करची ले के अबै छियै ओकरा चिरै छियै ठण्डीके टाइममे तऽ ओकर टोकरी बिनै छियै आरो सब बहुत मतलब हर किसिमके हियाँ आदमी रहै छै तऽ मतलब जैसे कि डगरा हो गेलै सूप हो गेलै तऽ ओहो सब चीज हमरा सबके नहि बिनाइ छै बाँसके काटिके फिर ओकरा चीरके फिर चिरैके बाद सुखबै छै फिर ओकरा पतला पतला ओ सबके पत्ती बनबै छै फिर ओकर सबके बिनाइ उनाइ करै छियै ई सब चीज मतलब जादातर ठण्डीके टाइममे होइ छै ठण्डीके टाइममे मे जैसे कि कहीं जा नहि सकै छियै तऽ कोन काम कर सकै छियै जादा ठण्डा हय तऽ इहे सिलाइ उलाइके काम करै छियै सिलाइ हो गेलै बिनाइ हो गेलै जैसे टोकरी बिनैके हय तऽ टोकरी बिनै जैसे ककरो ठण्डा उण्डा लग रहलैय कानमे टोपी नहि हय तऽ ऊन ले अइली ऊनवला अबै छै बेचऽ तऽ ले अइली कीनके पचास साठि रुपआके ऊन ले अबै छी कीन के आओर ओकर टोपी बना लेली एकर पयरेमे पेन्हैके लेल जुड़ाव ना हय तऽ जुड़ावो हमसब मतलब हमरा सबके घरे मम्मी उम्मी सबके सिलेबै छै मतलब बिनाइ अबै छै तऽ जुड़ाव सी दै छै मतलब जुड़ाव उड़ावके अपनासँ मतलब कढ़ाइ करके ओ कर दै छी ताकि ठण्डा नहि लगै